जी मैम बताइए जी मैंम आप की बात सोनभद्र इलाक़े के सब से प्रसिद्ध एवं पॉपुलर प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र जी से बात हो रही है बताइए मैं आप की किस प्रकार से सहायता कर पाएंगे जी मैंम हमारे सोनभद्र इलाक़े में ऐसे कई सारे जगह पर हमारे पास प्रॉपर्टी अलवैलेबल है जहाँ आप ख़रीद सकती हैं इच्छानुसार मैंम ऐसी तो हमारी नज़र में भी कई सारी जगह हैं सोनभद्र इलाक़े में क्या आप यह बता सकती है आप को किस तरह के इलाक़े में यह ज़मीन लेना पसंद है जी मैम क्या आप को यह जी मैम क्या आप यह ज़मीन प्योर गाँव में चाहिए या फिर थोड़ा टाउन सिटी होना चाहिए मैम जहाँ शॉपिंग की एवं बाज़ार की अच्छी व्यवस्था हो जी मैम आप की बातों को हम समझ पा रहे हैं जिस तरीक़े से ऐसा हमारे पास एक इलाक़ा है जिसका नाम शक्तिनगर है जो कि बहुत ही अच्छी जगह है मैम एवं यहाँ आप को अपने ज़मीन के आस पास ही घूमने लायक कई सारी अच्छी जगंह भी मिल जाएंगे जी मैंम तो आप क्या शक्तिनगर का प्लॉट देखना पसंद करेंगी जी मैम तो हम आप को उस जगह का लोकेशन एवं मैम उसके कुछ पिक्चर्स मैं आप को इसी नंबर पर सेंड कर देंगे ऐसे हमारे पास पहले मैम अभी तीन लोकेशन्स है आप को जो भी लोकेशन पसंद आए आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा और उस जगह पर हम चल कर के और लोकेशन को अच्छी तरीक़े से जाँच एवं पड़ताल कर लेंगे सब से पहले तो आप को हमारे यहाँ का अपॉइंटमेंट फिक्स कराना होगा और वहाँ पर जाने के लिए मैम आप को फोटो सेलेक्ट करने के बाद कुछ चार्जेस भी देने होंगे कुछ नहीं मैम अभी हम आप के इसी नंबर पर इस कॉल के बाद एक लिंक को शेयर कर देंगे आप उसी लिंक को जैसे ही टच करेंगे आप का एक फॉर्म खुल जाएगा उस फॉर्म को आप मैम सबमिट जैसे ही करे देंगे आप का अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ से फिक्स कर दिया जाएगा मैम ये तो मैंम इस अपॉइंटमेंट के लिए तो आप को फिफ्टीन हैंड्रेड पर कर पंद्रह सौ रुपये मैम जी मैम वह आप के अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ मिलेगा आप को कि आप को हमारे यहाँ कब अपॉइंटमेंट दिया जाएगा एवं कौन से ब्रोकर के सांथ आप को जाना होगा वही ज़मीन देखने जी मैम यहाँ आप को आप की कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए इस अपार्टमेंट को बुक करने के बाद मैम ऐसे हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है काफ़ी अलग अलग साइज में एवेलेबल है मैम आप जब आएंगे तो आप को ख़ुद ही पता चल जाएगा कि आप के लिए सब से बहतरीन साईज कौन सी है जी मैं धन्यवाद हम से कॉन्टैक्ट करते रहिएगा